آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والے کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کہ آج کے زمانے میں جسے ہم لوگ زندگی گزارے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل اردو زبان کو لوگ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ جو بھی اردو بولنے والے ہیں ان کی ہمت کو مسلسل گھٹایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری زبان پر زیادہ محنت کی جا رہی ہے جبکہ یہ زبان تو دنیا بھر میں بہت مشہور زبان کہلاتی کہلا جاتی ہے جبکہ آج کے زمانے میں اردو زبان کی طرف بہت ساری لوگوں نے دھیان دینا بند کر دیا ہے اور اردو زبان کو ایک عام زبان کا درجہ دیا جانے لگا ہے جبکہ یہ زبان تو اتنی پیاری اور اتنی اچھی زبان کہلا جاتی ہے کہ اس کا بولنے والا اور اس کا سمجھنے والا قابل تعریف ہوتا ہے خاص طور پر اس زبان کی شاعری اور اس زبان کا ادب بہت زیادہ مشہور ہے اور اس زبان کے اندر جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ کسی اور زبان میں نظر نہیں آتی ہیں تو اس لیے ہم تمام لوگ کو کوشش کرنے چاہیے کہ اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں اور اپنے بچے کو اور آنے والی نسل کو اردو زبان کے بارے میں بتلائیں اور اردو زبان سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور خود بھی اردو زبان کو عام کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ اردو زبان جانتے ہوں جو اور دوسرے زبان بولنے والے ہیں ان کو بھی جو بھی مشکلات پیش آ رہے ہیں اردو زبان کی کمی کی وجہ سے ان کمیوں کو پورا کیا جا سکے اور اردو زبان اور اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ پڑھاؤ پڑھا دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ کام ہمارا اور ان تمام لوگوں کا ہے جو اردو زبان سے محبت کرتے ہیں اور اردو زبان کی ترقی پر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ زبان ایک ایسا زبان ہے جو ہماری پہچان ہوتی ہے ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس زبان کو بڑی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں اور اس زبان کو سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس زبان کے اندر کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی شخص شوق سے اور دل سے اس زبان کو سیکھنا چاہے تو بڑی آسانی سے اس زبان کو سیکھ لیتا ہے اور اس زبان میں مہارت حاصل لیتا ہے اور اس زبان کے جو بھی باریکی باریک ہے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اس زبان کے اندر آج کی وقت میں بہت ساری کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو دور کرنا ہمارے اور اردو زبان والے کو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والی دونوں میں دنوں میں اردو زبان پھر سے ایک اچھی اور بہترین زبان کہلائی جائے گی